पहली बार जब खाना बनाना स्टार्ट किए तो डर सा था फिर भी कोशिश किए और माँ बैठकर वहाँ समझा रही थीं बता रही थीं डर के साथ पहले चाय बनाना स्टार्ट किए तो चीनी ज़्यादा पड़ गई तो फिर अपना ठीक से बनाए उसी तरह खाना भी बनाना पहले रोटी भी बनानी नहीं आती थी तो रोटी बनाना सीखे फिर चावल दाल धीरे धीरे स्टार्ट किए और दिक्कत बनाने में होती है तो माँ वह बताती हैं और फिर बनाना सीख गए हम और अब दिक्कत होती है तो सासू माँ हैं जो वह बताती हैं जैसे मीठा में कैसे बनाना है पनीर कैसे बनाना है मिर्च ज़्यादा हो जाती है कभी मसाला ज़्यादा हो जाता है तो उसका अनुभव नहीं है कभी तेल भी ज़्यादा पड़ जाता है तो बताती हैं उस हिसाब से बनाते हैं तो अच्छा बनता है और कोई भी चीज़ सब्ज़ी भी हो तो तो उसमें भी ज़्यादा पड़ जाता है मिर्च मसाला और नमक की जगह चीनी भी कई बार डाल दिए हैं तो बताती हैं कि ऐसे तो अपना बनाते हैं फर्क हाँ ठीक